हम कला प्रदर्शनियों में गए हैं तो उन्होंने कला प्रदर्शनियों के बारे में बताया जाता है जो इन लोगों कि अलामत कलाएँ होती हैं जैसे हाँ उन अपनी अपनी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करने के बाद जब भी देखते हैं हमने देखा कि लोग कैसे उस कला को बनाते हैं कितना सीखने में कितना समय लगा तो कला एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ में अपना कला को अपनी कला को दर्शाने के लिए लोग नई नई डिज़ाइने कला आदि बनाते हैं और उसको प्रदर्शन के रूप में लोगों को दिखाते हैं तो हमने उनको देखा तो हमने थोड़ा हमने थोड़ा उनको फील किया तो लगा कि मतलब इनको कितना इनका इस चीज़ का अनुभव था लोग अनुभव के हिसाब से ही कला के रूप में जाने जाते हैं कला एक ऐसी चीज़ है जिसमें अनुभव प्राप्त करके अच्छा कार्य ऐसी करके और उस चीज़ को दिखाना लोगों को आकर्षित करना कला का एक मुख्य कारण है कला कला का प्रदर्शन करने करदा कला का प्रदर्शन करना लोगों के सामने दिखाना आदि जैसे लोगों को दिखाते हुए लोग आकर्षण आकर्षित हो जाते हैं सोचते हैं कितनी अच्छी है कितनी अच्छी कला है इस इसके अन्दर कितनी अच्छी आर्ट्स हैं तो लोग मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उसी चीज़ को हमने देखा कि हम भी कला के एक प्रदर्शनी में गए तो कला को लोग दिखाते थे हमें भी उनकी तरफ आकर्षण हुआ कि इनको कितना समय लगा हुआ होगा सीखने में अनुभव करने में तो हम यही कहना चाहते हैं कि कला बहुत अच्छी चीज़ है उसके बारे में और इतना इतना समय बिता कर कला को सीखते हैं और अपना समय देते हैं तभी तो कला के आर्ट में आर्ट में इतने लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं सबसे बड़ी बात होती है अनुभव कि तो लोग इसमें अपना समय देकर हम लोग को प्राप्त करते हैं और हम लोग के हिसाब से ही कला का नया रूप धारण करके लोगों के बीच जाकर अपने प्रदर्शन देते हैं इसी प्रदर्शन की वजह से आज के समय में कला को महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है कला एक बहुत अच्छी चीज़ है कला को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कला को सिखाने वाले का कला सिखाने वाले का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि कला को जो सिखाते हैं तो उनको ध्यान देना किस प्रकार वह सिखा रहे हैं किस प्रकार क्या आर्ट है उनके अन्दर उसको अपने अन्दर फील करना और उस कार्य को समझना सबसे बड़ी कला होती कला एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अन्दर से अनुभव करके लोगों को देख करके आधी समझकर के मतलब अपने हिसाब से कार्य में ऐसा लग्न होना कला का महत्वपूर्ण कर रहे कला प्रदर्शन में हमने भी बहुत अच्छा लोगों के अनुभव के बारे में सोचा देखा तो लोग अपना अनुभव प्राप्त करके अच्छी कला प्रदर्शनी बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं